میری کوشش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ میں باہر کھانا کم سے کم کھاؤں کیوںکہ مجھے باہر کا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ باہر کے کھانے میں صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے باہر کے کھانے کو تیار کرتے ہوئے اصولاً صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے کہ یہ کھانا صحت کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں اس کھانے سے کسی کی طبیعت خراب تو نہیں ہوگی یہ کسی کے پیٹ کو خراب تو نہیں کرے گا اس کھانے سے اس کھانے سے کسی کا لیور خراب تو نہیں ہوگا باہر کے کھانے میں پکوان کا تیل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی گھٹیا کوالٹی کا ہوتا ہے اور صاف صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے صرف چمک رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم باہر کا کھانا کم سے کم کھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میری صحت ٹھیک رہے اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ کوئی پاٹی کرنی ہے کہیں گھومنے جانا ہے یا پھر فیملی کے ساتھ کسی خاص ہوٹل میں کھانا کھانا ہے تو میں سال میں چند ایک بار باہر کا کھانا کھا لیتا ہوں تو اس سے صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے ہاں تھوڑا زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے باہر کے کھانے کا ذائقہ کسی خاص ہوٹل میں گھر کے ذائقے سے بالکل مختلف ہوتا ہے کبھی وہ اچھا لگتا ہے لیکن پابندی سے کھانا تو گھر کا ہی اچھا لگتا ہے اس لیے میں باہر کا کھانا پسند نہیں کرتا ہوں آپ کو بھی چاہیے کہ باہر کے کھانے سے احتیاط کریں